मिंत्रा मा मां हिक निविया क्रीम घुराई हुई त उहो निविया क्रीम ॾाढी सुठी आहे इहा हमेशह सुठी रहंदी आहे नामचीन वारी शइ आहे मिंत्रा मा हिकिड़ो दफ़ो मां लोटस कंपनी जी हिकिड़ी मॉइस्चराइज़र घुराई हुई त मूंखे उनजो बिल्कुलु असरि सुठो न लॻो जॾहिं बि लॻाइंदी हुयसि त ईअं लॻंदो की मां कुझु हयों ई न आहे ऐं मूंखे हुनजा माना अपोज़िट रैशिस थी वेंदा हुया ख़ारिश ख़ारिश थींदी हुई मूंखे उहो प्रोडक्ट बिल्कुलु बि न वणियो मां उन प्रोडक्ट मां बिल्कुलु ना ख़ुशि आहियां निविया नामचीन आहे अ नाले वारी शइ आहे निविया निविया आहे मूंखे निविया जो प्रोडक्ट ई वणंदो आहे थैंकयू